हा हा हा मेडम असांई एजन्सी वारा यु एस सिंगापुर दुबई जिते तव्हांखे वञणु हुजेव ॾिसो वीह ॾींहंनि जो टुर हूंदव तव्हां खे सभु सुविधाऊं मिली वेंदव जीअं हिसाब सां तव्हां पेकेज वठो था

टिकेटूं बि असांजी असांजी कराईंदासीं असां ई कराईंदासीं असां पंज पर्सन्ट कमिशन हूंदव ऐं बाक़ी गर्वमेंट वारा ई कंदव सभु

त त हिन में त असां खाली टिकीटूं करायूं त बाक़ी सभु तव्हां खे पाण करिणो पवंदव बाक़ी ॿियो पेकेज अथव उन में तव्हां जो स्टे थी वेंदव थ्री स्टार होटल में रहण जो थीं वेंदव खाइण पीअण जो रस्ते में बाक़ी घुमण जो गाइड डींदासीं ड्राइवर डींदासीं सभु अची वेंदव सूरत खां देहिली थीं वेंदव ऐं देहिली खां पोइ सिंगापुर थीं वेंदव छोके हिते हाणे इंटरनेशनल टू ईअं थियो आहे न हा ड्राइवर कंदव ड्राइवर ड्राइवर ई कंदो आहे असांजो हा तव्हां सां गॾ ई रहंदव जामु जॻहियूं अथव हेॾी जॻहियूं अथव तव्हां पंदिरहं ॾींहं घटि पंहिंजी वेंदव तव्हांखे

असांजो पेकेज पंज लख न पंज लख त तव्हां खे घटि था लॻंदव तव्हां पाणि वेंदव त ॾह लख बि थी वेंदव हा ॾिसूं था इहो पंज लख त घटि ई अथव पोइ बि मां तव्हां खे ॿुधायांव थो पर असांसा कमिशन कटिजी वेंदव हा हा सॼो ॾींहुं रहंदव हा सभु हा ठीकु आहे हा हा जय झूलेलाल